जी हाँ हमने बैंक से लोन लिया है बैंक के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है हमने हमारी बैंक के साथ अनुभव की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए बहुत सारे सुधार किए कि किस तरीके से हमने समय समय पर हमारे लोन को बैंक को लौटाया और समय समय पर हमें बैंक ने लोन दिया तो इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा और हमारी प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों ने हमसे हमारी पर्सनल डीटेल ली सब उन्हें जरूरत पड़ती तब वो हमें कॉल कर देते